ڈھابا وغیرہ پہ تو میں اتنا نہیں کھاتا ہوں ڈھابا وغیرہ بہت کم ہی کھاتا ہوں ڈھابا وغیرہ کے کہیں باہر میں جاتا ہوں یا کہیں ساؤتھ انڈیا وغیرہ بینگلور کرناٹکا میں اکثر میں رہتا ہوں ادھر کا ماحول میں ادھر میں اٹلی ڈھوسا وغیرہ وغیرہ ملتا ہے اور جو بھی ہوں میں ادھر کہیں گھومنے پھرنے ڈھابا وغیرہ پہ جاتا ہوں تو بریانی ہو گیا قورمہ ہو گیا اگر مسلم یہ ہو گیا تو میں چکن وغیرہ جو بھی ہے مٹن وغیرہ جو بھی ہے وہ مسلموں ہوٹل پہ ہی کھاتا ہوں غیر علاقوں میں غیرمسلموں کے پاس وہ سب کھانا میرے کو پسند نہیں ہے ا غیرمسلم بھائی لوگ رہے تو اس کے دکان پہ اگر کچھ کھانا وغیرہ بھوک وغیرہ رہی تو اٹلی ہو گیا ڈھوسا ہو گیا سمپل وہ سبزی وغیرہ یا جو بھی ہو ہلکا پھلکا ناشستہ وغیرہ میں کر لیتا ہوں اور کہیں مسلم کا اگر اچھا ہوٹل وغیرہ ملتا ہے تو میں وہاں جو بھی اچھا سہولت ہوتا ہے بریانی جو بریانی ہوتا ہے تو بریانی کھا لیتا ہوں پسند آتا ہے میرے کو اچھا اور اسی طرح جو بھی ہے ہر طرح کا روٹی وغیرہ بھی ملتا ہے تو جو بھی ہے میں اکثر اب جو بھی اچھا لگتا ہے وہ سب کھاتا ہوں تو بریانی ہو گیا اور مٹن ہو گیا ہے پلاؤ ہو گیا اپنا اگر علاقے میں رہے تو ہر طرح کا یہ رہتا ہے اپنے لیکن اگر ساؤتھ انڈین وغیرہ میں رہتا ہوں ادھر میں تو اکثر یہی ملتا ہے کہ اگر ادھر اٹلی ڈوسا وغیرہ فیمس ہے تو ادھر یہی سب کھاتا ہوں